میں نے اب تک کافی قسم کی تصویریں لی ہیں اور زیادہ تر میں نیچر کی تصویر لینا پسند کرتا ہوں مجھے انسانوں کی تصویریں لینا اتنا پسند نہیں ہے میں نیچر کی جانوروں کی اور زیادہ تر سیمیٹریکل چیزوں کی تصویریں لینا پسند کرتا ہوں میں نے ایک تصویر ایک ایک بار مجھے جب تصویریں کافی پسند ہے وہ میں نے ایک بچے کی لی تھی بس میں بیٹھا ہوا وہ بچہ جا رہا تھا وہ بہت ہی اس کے چہرے پہ نہ اداسی تھی نہ خوشی تھی ایک عجیب سا حال تھا تو وہ مجھے تصویر میں نے حال ہی میں لی تھی وہ مجھے کافی پسند ہے اور میں زیادہ تر تصویریں جو ہے پیڑ پودوں اور جگہوں ان سب کی لیتا ہوں میں انسانوں کی تصویریں کم ہی لیتا ہوں